चाय बनबै हिए तीन टाइम चाय पीबै हिए सुबह सूति कऽ उठै हिए चाय बनबै हिए पानि दै हइ दूध दै छियै चीनी डालै छियै खूबके ओकरा अच्छासँ ओकरा सिझा दै लकड़िएपर बनबै हइ गैसपर नहि लकड़ीपर चूल्हा धरा कऽ गैसके बढ़िआँसँ द् दै छियनि लकड़िएपर बना दै हइ स् ससपैन रहै ससपैनमे चाय बनयली चाय दूध पानि देली दूध देली चीनी डालली खूब अच्छासँ सिझा कऽ ओहिमे तनि आदी गिरा देली तनि आदी गिरा देली तनि लौंग देली खूब अच्छासँ जे खोखी जिना जिनकरा होइ हइ तऽ लौंग देली आदी देली हल्का तनि हल्का नेमो डालि देली खूब अच्छासँ चाय बना देली चाय बना कऽ पप्पाके पिलाबै हइ मम्मीके पिला देलियै जतेक हइ घरमे पति हइ पतिके देली सभकेँ चाय पिला देली सुबहके सूति कऽ उठली सुबहके पियैली आ तब श शा एहिके दुपहरके एक अर बजल फेर कै कहलखिन चाय बनबैले चाय बनयली तऽ फेर पानि पानि देली दूध डालली चीनी डालली अच्छासँ तनिए हल्का आदि देली काटि कऽ तनिए नेमोके रस गारि कऽ देली तनिए अच्छासँ तनि निमक डालि देली खूब अच्छासँ खूब बढ़िआँसँ लकड़ीपर खूब अच्छासँ चाय बना देली खूब अच्छासँ देली बना कऽ पहिले ससुरकेँ दऽ आबै ससुरके दऽ आबै हिए तब सासुकेँ दै हिए तब पतिकेँ दै हिए खूब अच्छासँ सभकेँ पिया दै छियनि बढ़िआँसँ तब शामके देली शामके खूब अच्छासँ बनयली चाय फेर कहलखिन चाय बनबू चाय बनबै छियै अच्छासँ फेर चाय सभकेँ तीन टेम चाय एकदम हाजिर रहै छियै तीन तीन टेम चाय टेमपर हुनका हम हाजिर रहै छियै टेमपर चाय हुनका बना कर कोनो काम करी नहि करियै पहिले हुनका हमरा चाय बना कऽ दऽ कऽ पियबैके हइ पिया कऽ तब हम कोनो काम करय लेल काज करय लेल हम गेली खूब बढ़िआँसँ ओकरा चाय ऊ पिया कऽ तब हम कहूँ गेली नहि चाय बना कऽ दै हिए तऽ बोलै हथिन हमरा टेमपर पहिले चाय दऽ देब तब अहाँ कहूँ घरसँ निकलबै